تعلیم نے کئی طریقوں سے ثقافتی طریقوں کو متأثر کیا ہے جیسے آن لائن تعلیم جب سے آن لائن تعلیم شروع ہوئی ہے تب سے طالب علموں کو بہت زیادہ آسانی ہونے لگی ہے ایکسپلینر ویڈیو کئی سارے آن لائن پلیٹفارم ہیں جو ویڈیو لیکچر کے ذریعے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس سے بھی تعلیم متأثر ہوئی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا کی مدد سے علمی ویڈیو اور تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے جس سے بچوں کو کافی مدد ملتی ہے اسکولوں کے اندر وائی فائی انٹرنیٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ چیزوں کا استعمال ہونے سے تعلیم میں ثقافتی طریقوں کو متأثر کیا ہے